हँ आ हम हँ हम एलहुँ हँ घुमए लऽ हँ गाड़ी भेटत कि कते अहाँ पैसा लेब

वाल्मीकि टाइगर

हँ हँ पू पूर्णिये हँ हँ घुमए घुमए लऽ जेबए आ लऽ जेबए तऽ अहाँ कतेक पैसा लेब अच्छा चारि पाँच सए अच्छा ठीक छै लेकिन नीक जेकाँ घुमाएब फिराएब पड़त

हुँ एहिमे किआ कते देखल सुनल नह यऽ हमरा हँ हँ कि कहए छै ओएह कहलहुँ आ चलए हम एतए छिऐ बगले आसे पासमे कतहुँ पूर्णियाँ बस स्टैण्डमे छिऐ

हँ हँ घुमए फिरए छी कनिए कालमे निकलबए कनिए कालमे कनि कालमे आबैओमे समय लागते नहि ताहि लए ओएह कनि नहि नहि अभी नहेलहुँ हँ कनि फ्रेश हाएब ककरोसँ कनि मिलब जुलब पता लगाएब आँ आँ हँ कहलिऐ फ्रेश होएमे समय लागत तऽ सेहए छै नहि नहि भेलैए एखन तऽ एबे केलहुँ यऽ हँ एखन एलहुँ हँ

चलि गेलए हँ बतेने छलए केओ छै हमर ओएह बतेलकए जान पहचान कऽ बतेलकए कनि घुमि फिर कऽ हँ हँ कनि घुमबइ फिरबइ तऽ देखबइ सुनबइ एखन रहएकेँ छै रहबइ तऽ कनि तऽ रेडी होइत छी हम रेडी भए कऽ तब अहाँकेँ फोन करैत छी हँ फोन करब

हँ